एक म्हन्या पयलीं हांवें आयफोन सिक्टीन घेतलोलो ताचो कलर आनी तेचे फिस फिचर्ज खूब बरें आसलेले म्हटल्यार तेका फोटूज बीन खूब बरें येतालें आनी तेजो कलर व्हायट आसलोलो व्हायट हांवें कलर घेतलोलो कित्याक म्हाका आनी खंयचो कलर अवेलेबल नासलो ऑनल्यान घेतलोलो खातीर ताका लागून व्हायट कलर घेतलो तो हाली न्यूव लाँच जाल्लो ताका लागून म्हाका त्याची खूब आवड आसलेली फोटोज पसून काडपाक म्हाका ताची खूब आवड आसलेली म्हूण हांवेन आयफोन घेतलेलो आयफोन तुका रिल्स बीन करपाक आवड बरो आसा ताका लागून हांवेन घेतलोलो म्हा हांवें ऑनलायन घेतलोलो सो म्हाका तो दोन व्हिकान येयलो आनी तो येयल्या उपरान म्हाका खूब खोशी जाली कारण तो पळोवंक दिसपाक खूब बरो आसलोलो आनी खूब स्मुद फंक्शनींग पसून जातालो तेचे आनी तेचे फिचर्ज खूब बरें आसलेले लायक इवन